جو ابھی نئی نئی ڈرائنگ سیکھ رہا ہے میرا مشورہ بس اتنا سا ہے کے جو بھی ڈرائنگ سیکھ رہا ہے سب سے پہلے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرنی چاہیے جیسے ترکوڑ آیت ورک آدی ڈیزائن بنانی چاہیے چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر بنانے چاہئیں چھوٹے چھوٹے پرانیوں کے چتر بنانے چاہئیں جو بالکل نیچورل دکھے تو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرنی چاہیے اگر وہ وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو سب سے پہلے لائن کھینچنا اس کو بنانا فلاور بنانا چھوٹی چھوٹی چیزوں شروعات کرنی چاہیے اور بالکل بھی اس پر نیراش نہیں ہونا چاہیے جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرے گا اس کو دیکھے گا اس کو سمجھے گا تو وہ دھیرے دھیرے اپنی بڑی بڑی چیزیں بنانے لگے گا بہت اچھے سے اس کو بنانے لگے گا تو سب سے پہلے اس کو جو چیز وہ بنائے اس کو بہت اچھے سے دیکھے او اس کو سمجھے کہ کہاں سے شروعات کریں اور ہمیشہ جو بھی نیا ہے ڈرائنگ میں اور وہ اچھے سے بنانا چاہتا ہے ہمیشہ پینسل کا یوز ایک دم ہلکے سے کرنا ہے تاکہ جب اس کا خراب ہو جائے اس کا کوئی بھی چتر کوئی بھی ڈرائنگ خراب ہو جائے تو اس کو ایریز کرے تو وہ بالکل بھی گندا نہ ہو تو اسے بالکل ہلکی پینسل چلانی ہے اور اس چیز کا بالکل بھی خیال رکھنا ہے اور ہاتھ صاف ستھرے ہونے چاہیے تاکہ جس پر وہ ڈرائنگ بنا رہا ہے وہ بالکل بھی گندا نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی شروعات چیزوں سے شروعات کرنی ہے جب وہ چھوٹی چیزیں بنانا سیکھ جائے گا تو خود بخود بڑی بڑی چیزیں اچھی اچھی چیزیں آکرتیاں مانو آکرتیاں آدی بنانے لگے گا